बा आङो खेथि मावबाय आरो खेथि मावनानै माइखौनो गायबाय आङो माइ गायनायनि गेजेरजोंनो आं माइखौ गायना लाबाय गायनानै हेंग्रा नङाबा बारि हेंग्रा नङाबा औवा गैयाबा औवा बारिफोरनिफ्राय औवा बाननै दानना लाबोबाय आंहा हाजिरा खामला होनायावबो औवा दाननायाव दानना लाबोलाय औवा दाननानै आरो गासै माइ गायनायनि जागायावहाय माइ गायनाबो मोसौआ अरसयो माबाया बोरमाया अरसयो बोरमाया अरसबाथ' जाखाया आं हेंग्रा होननांगौ जायो खामानि मावनाय बारा बारा खामानि मावनांगौ जायो खामानि बारा बारा हाजिरा लानांगौ जाहैयो आंहा हेंग्रा होनायावहा सासे हाजिरानियाव बेसेबां फैसा थाङो सासे साथाम साब्रै थांबालाय नयस' थाखा थांखाबाय साथामनियाव आरो साब्रै लाबालाय बारस' थाखा गाहाम थांखायो खेथिखौ मावनानै आंलाय बेबायदिबालाय माब्रै जागोन खेथि मावनो होनना लानानै इसेबां खामानिखौनो मावबाबो मावबाबो मावबाबो मोना बिदि हाजिरा खामला लायै लायैनोथ' आंहा बेसेबां रां थांबाय बेसेबां फैसा थांदो आंखौलाय मानसिफोरा मिथियाना मानो मोसौ बोरमाखौलाय हगारजोबना होयो नोंसोरलाय मोसौ बोरमा होसारनानै हगारना लानाबो बुंहरबाबो दाय जायो आरो माबाबाबो दाय जालाय लाङो आं बिदिबा मा खेथिखौ मावनानै जाबावगोन होनबालाय आंलाय खेथि मावनाबोबालाय मा मुलाम्फा मोनगोन आंलाय आं बेबायदि मावनानै जुदि माबानो हायाबा मानसिफोरजों हाल्ला हुरला जाबाय थाबा बोरमा मोसौखौ मानो हगारो नोंसोरलाय माबाफोरखौलाय मानो हगारजोबो आंदा बेबायदि खेथिखौ मावनानै माइ गायनानै माइयाबो जाजायाबा बोरमायाबो अरसयोबा मोसौआबो अरसयोबा आं माबायदि जागोन बिदिबालाय बेबायदिबा माबायदि खामानि जागोन बिदिबा आं नोंसोरजों हाल्ला हुल्ला खालामबाय थानो हालाहाय आं औवा दाननानै हेंग्रा बारि होनोसै आरो बेखिनि खामानि मावनायखौ आं जाफुंथार होननांगोन जिमान जाबाबो जिमान लोंबाबो आंबो मावनोखौ सेस्था लाथारगोन आरो गासैबो मानसिखौथ' गाज्रि बुंजाबा मावनोखौ लादों आंलाय खामानिखौ थेव आंनि खामानिया जाबोला आरो मौगं माबाफोरखौ माइफोरखौ जाबोला बयबो आरो जोंखौ माबा खालामनाङा दै बयबो बोरमा मोजां नायनानै हेंग्रा हुंग्रा होनो हायाबा आंखौ नोंसोरनि बोरमा मोसौखौ बुबा आंबो दाय जानो नाङा दै आं